तुस मिगी अपने बारै ई दस्सेओ थुहाड़ी फैमिली बिच कु'न कु'न ऐ थुहाड़े जेह्ड़े परिवार दे थुहाड़े जेह्ड़े माता पिता न ओह् केह् कम्म करदे न ते नुहाड़ा तुस अगर पढ़ा दे ओ तां तुसें ई पढ़ाने आह्ले ई उं'दा केह् संजोग ऐ तुस मिगी उं'दे बारै ई दस्सो मेरा नांऽ मोहन लाल ऐ ते में बी ए करा ना इस बेल्लै ते ते मेरी फैमिली दे बारे च सनान्ना चाह्गा में कि मेरी फैमिली च मेरे दादू न मेरी दादी न ते होर मेरे पापा न मेरी मम्मी न ते मेरे त्रैऽ भ्राऽ न ते इक भैन ऐ फिर बड्डे भ्राऊ दा नांऽ ऐ अशोक कुमार ते ओह्दे शा निक्का ऐ दीपक कुमार ते ओह्दे कशा निक्का ऐ साहिल कुमार ते मेरी भैन दा नांऽ ऐ आरती देवी ते में सनाना चाह्गा कि अपने बारे च में इसलै इसलै मेरी ग्रैजूएशन चला दी ते मेरे घरें आह्लें दा बड़ा सैहयोग ऐ पढ़ने आस्तै कि मेरे पापा होर जेह्ड़े न ओह् बड़े मैह्नती न होर खेती बाड़ी करदे साढ़े बास्तै खेती बाड़ी दा कम्म बड़ा ऐ ते इ'यां गै उ'नें खर्चा चलाया खर्चा चलाने आस्तै मिगी पढ़ाना बड़ा जरूरी समझेआ कि किश बनी जाह्ग अग्गें ते मेरे दादा होर बी बड़े ओह् न मदद करदे न इक दूए दी होर साढ़ी फैमिली दे बारे च सारा किश सनांदे न ते कि'यां कि'यां स्टैंड होना कि एह् कि'यां कि'यां केह् करना मेरे बड्डे भ्राऽ होर ओह् बी कम्म करदे न ते उं'दी मेरे आस्तै पूरी फुल्ल स्पोर्ट ऐ कि अग्गें पढ़ी जा सारा किश होना चाहिदा ते में इ'यां गै सारा किश सनाना चाह्न्नां ऐ